लंबी बाइक ट्रिप ते वञणु वक़्तु हमेशा पाण सां गॾु पाण अलॻि प्रकार जी मेडिसिन्स ने हीउ सभु रखंदा आहियूं जंहिंमें पाण खे कुझु बि तकलीफ़ु थिए पाण हुते ई पाण सां गॾु मेडिसिन खणी था सघूं ऐं लंबी ट्रिप में पाण जंहिं रस्ते ते वञूं था जंहिं मतिलबु ट्रिप ते वञूं था कहिड़ी एरिया में था वञूं उन एरिया ते निर्भर करे थो त पाण कहिड़े प्रकार जो खाधो खाइण पसंदि कयूं था जीअं त पाण पहाड़नि साइड वञूं था त पाण खे मैगी या कुझु अन्य थी वियो त पाण हू खाई था सघूं ऐं जंहिं हिसाब सां ॿिए कंहिं स्टेट में वञूं था कहिड़े बि स्टेट में वञूं था हुन जे हुन प्रकार जो खाधो खाइण पाण पसंदि कयूं था ऐं बाइकिंग में बाइकिंग जी ट्रिप कंदे वक़्तु पुठीअ में सूर या कंधा कंधे में सूर थियण त हीउ त जाइज़ु ई आहे हू त हर वक़्तु थींदो ई आहे पर हुन खे पाण इग्नोर करे हुन खे पाण इग्नोर करे पाण अॻियां कीअं था वधूं हुन ते पाण खे थींदो आहे ने पुठीअ में सूर ऐं कंधे जे दर्द लाइ पाण खे हमेशा दवाऊं पाण सां गॾु रखणु ज़रूरी आहिनि थोरो रेस्ट करणु खपे हमेशा लॻातारि पाण खे बाइक कॾहिं बि हलाइणी न खपे पाण खे वधि में वधि हर हर कलाकु ॿ कलाकनि में त पाण खे रेस्ट करिणो ई खपे किथे न किथे वञी करे त पाण खे हुन सां छा पंहिंजो बाइक हलाइण जो मज़ो ई अलॻि ईंदो आहे लॻातारि कॾहिं बि बाइक न हलाइणी खपे